शीत कडी नुस्तें बांगड्याचें मोल लोणचें तांबडी भाजी रस आमलेट चना भाजी आलें बेले दाळ बेबीक दोदोन किसमूस भाजी केळ्या फुलाची भाजी वटाणा भाजी शंकर पाळी मोदक सुंगटाचे किसमूर गुडशी चोरीसपाव शेवयो तिसऱ्यो गोड फोव बटाट फोव उसळ चोकरी आंबेची कडी सासव चिकन शगोती दोस मुगा गाटी सोलकडी चनारोस खतखतें